आं दखाननिफ्राय मोनसे एम आइ पावार बेंक बायनानै लाबोदोंमोन बे पावार बेंकनि दामा थामरोजा लादोंमोन बे पावार बेंकखौ दखानदारिआ आंंनोहाय बिराद मोजां गोबाव गोबाव चार्ज होजायो मबाइलाव चार्ज होबा खनब्रै खनथामसो फुल जायो होननानै खोन्थादोंमोन नाथाय बे पावार बेंकनिफ्राय खननै गाहामानो चार्ज जानो नागिरा खनसे चार्ज होनायावनो जेन'बा पावार बेंकआनो बेटारि गैया बेफोरबायदि दिन्थियो पावार बेंकखौ मोजां मोजां होननानै आंखौ थगायनानै बायहोदों पावार बेंकखौ आङो बायनानै लाबोबाय किन्तु पावार बेंकआ बिराद गाज्रि बे पावार बेंकखौ बायनानै आङो बिराद फस्थायबाय उनाव नोंसोरबो जेन'बा बेफोरबायदि दा फस्थायनांथों बे पावार बेंकखौ नोंसोरो बायनो नाङा बिराद गाज्रि पावार बेंकआ दामआ लादों थामरोजा नाथाय बे पावार बेंकआ थामरोजानि जेबो माबायानो गैया बिराद गाज्रि गुबुन पावार बेंकफोरा बेफोरबायदि जायोना जाया आं मोन्थिया नाथाय एम आइ पावार बेंकआ बिराद गाज्रि बिराद गाज्रिखा आरो बे पावार बेंकआ नोंथांमोना बे पावार बेंकखौ बायखानोनो नाङा पावार बेंकखौथ' नायनानै बिराद मोजां नुयो बेटारि थागोनफोर बायदि नुयो चार्ज होबाबो जेन'बा खारेनाव चार्ज होनानै लाबाबो बिराद गोबावजोंसो पावार बेंकआ चार्ज जाखायो आरो बे मबाइलाव नोङो चार्ज होबाबो पावार बेंकनिफ्राय चार्जआनो हाबखाया मबाइलआवहायो गाज्रि कुवालिटिनि बियो बिराद गाज्रिखा नोंथांमोना बायनो नाङा नङाबा आं जेरै बायनानै फस्थायदों नोंसोरबो बेबायदिनो फस्थायगोन दखानदारिफोराथ' गावसोरनि नांगोन हिसाबै मोजां मोजां बाथ्राफोर बुंनानै गावसोरनि मालफोर बुस्तुफोरखौ बायहोखायो नाथाय नोंथांमोना बे पावार बेंकखौ बायनो नांखाया बिराद गाज्रिखा आरो बे पावार बेंकआ